हाँ बोलिए हाँ अच्छा हाँ मेरे पास फूल मिल जाएंगे पर आपको बताना होगा आपको कब तक चाहिए क्या है कि मैं भी बाहर से मंगवाती हूँ तो मुझे भी टाइम थोड़ा चाहिए आपको कोन से कलर डणदतदही़ में चाहिए कौन से फूल चाहिए आपके रेट बता दो मुझे स्टार्टिंग है दस रुपये से हाँ वो आपको जो आप जो कहोगे वो मिल जाएंगे बस आप मुझे बता देना एक बार हाँ तो हाँ ओके मिल जाएंगे आप मुझे ना अपना एड्रेस अपने अपना एड्रेस सेंड कर देना मुझे

हाँ ओके चलेगा

हाँ और आपको नहीं कहाँ तक के चलेगा

ओके डन

हाँ तो ठीक है वैसा हो जाएगा हाँ ओके